सिंधियुनि माण्हुनि खे अवसर हिन करे न मिलंदो आहे छो त सिंधी पंहिंजा पाण में जलस भावना सां हूंदा आहिनि ऐं ॿियों वरी प्लस छाहे भई पंहिंजो पाण में कीअं माना पंहिंजो अॻियां अचे ऐं ॿियो पुठियां रहिजी वञे इन में ॾाढी तवजुहु ॾिनी वेंदी आहे ॿियो वरी तंहिं खां पोइ छाहे छाहे भई अगरि मुंहिंजो भाउ आहे त हुनखे पहिरां करिणो आहे ऐं ॿिएं खे पुठियां करिणो आहे ॿियों वरी छाहे जंहिंखे नॉलेज न आहे जंहिंखे भई जानकारी न आहे हुनखे बि भई माण्हू पंहिंजो करे अॻियां कंदा आहिनि ॿियों वरी छाहे जीअं भई माण्हुनि खे ख़बर ई कोन थी पिए त भई ई प्रोग्राम बि आहे या वरी बि कोई भई अहिड़ी काई ॻाल्हि आहे जेका भई पाण खे अॻियां करिणी आहे त हुनजो अवसर मिलणु खपे दुनिया खे सभिनी माण्हुनि खे मिलणु खपे जेके बि माण्हू आहिनि माना समुझो जंहिंखे जानकारी न आहे नंढी वॾी बि समुझो हुनखे बि अवसर मिलणु खपे छो छो त माण्हू जेको हूंदो आहे उहा नंढो वॾो न हूंदो आहे हुननि जा ख़्यालु नंढा वॾा थी सघनि था पर तंहिं खां छा छाहे भाई अगरि उहो माण्हू अगरि पंहिंजी जानकारी ॾे थो पंहिंजे हुनजे जहन मां जेको दिमाग़ मां पंहिंजी दिलि सां बि काई आवाज़ उथारे थो त हुनखे ध्यानु ॾियणो वञिणो खपे छो त छा थींदो आहे कंहिं महिल नंढे माण्हूअ जी ॻाल्हि बि जाम दिलि सां लॻंदी आहे ऐं उहा ॻाल्हि ॾाढी महत्वु जी थी सघे थी ऐं तंहिं खां पोइ छाहे वरी जॾहिं जंहिंखे पैसे वारी क़ौम आहे जेके वॾा माण्हू आहिनि हू अॼुकल्ह पंहिंजे माण्हुनि खे अॻियां कनि था ऐं ॿिया नंढा माण्हू पुठियां रहिजी वञनि था जेके सही कलाकार आहिनि ऐं जिनि खे वाकई अॻियां अचणु खपे सिंधियुनि में काफ़ी घणी जेके माण्हू सिंधी लोक गीत वग़ैरह गायनि था ऐं हुनजो कोई अञा कोई हिसाबु किताबु अञा कोई ख़ासि कोने को सिंधी कलाकार भई जेको भई भगवनती नावाणी थी वेई ॿ टे ॿिया कलाकार आहिनि जेके हुननि खे दुनिया सुञाणे ॿियनि नवनि कलाकारनि खे अञा थोरो घटि पेई सुञाणे त हुन लाइ सिंगिंग खे अॻियां अची करे थोरो इहो वरी बि कमु करणु खपे जेको भई दुनिया खे ॾिसणु अचणु खपे छो त ॾिसणु ईंदो ॿुधणु ईंदो त दुनिया हुनखे ॿुधंदी ऐं वाह वाह कंदी न त त छा थो थिए भई हीअं ई जेके आहिनि उहे ई पिया था कमु कनि ऐं उहा ई पिया माण्हू ॿुधनि हिन करे भई थोरो उहो तवजुहु ॾिनी वञे त उहो फ़र्क़ु पिए ॿियों वरी छाहे जेके अॼुकल्ह माण्हू पैसे वारा आहिनि भई पैसेजे करे उहो अॻियां अचीं था वञनि बाक़ी ॿियो गरीबु पुठियां रहिजी थो वञे तंहिं खां पोइ वरी माना जंहिंखे भई पंहिंजो भाईबंद आहे त हुनखे अॻियां कनि था या थी सघे थो भई अगरि उहो वाक़ई सही आहे त हुनखे अॻियां करण में कोई वांदो नाहे जीअं भई कोई सुठो माण्हू आहे बराबरि लॻे थो भई ई काई भेण आहे भैया कोई बुज़ुर्ग बि आहे हिनजो भाई ॾाढो सुठो गायणु आहे हुनजो भई लोक गीत वग़ैरह ॾाढो सुठो आहे त हुनखे भले पोइ अॻियां अचणु खपे पर अहिड़े नमूने छा थींदो आहे भई जीअं गोठ गोठ में वञी करे भई माण्हू ॻोल्हिईंदा आहिनि भई कलाकार कहिड़ा कहिड़ा आहिनि भई वाकई जेके कलाकार आहिनि उन्हनि खे ॿुधी करे थोरो ॿ मिंट ध्यानु ॾेई करे उन्हनि जो उहो अॻियां कमु कजे या उहो ॾाढो सुहिणो बि ईंदो ऐं हू ॾाढी सुठी ॻाल्हि बीहंदी उहो कयो वञे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि बीहंदी अॻियां हुनजो माना दुनिया खे फ़ाइदो मिलंदो मेन त सिंधियुनि खे फ़ाइदो मिलंदो